हम प्रत्येक दिन भोरमे चालीससँ पैन्तालीस मिनट योग करै छी जाहिमे भत्सिका कपाल भारती अनुलोम विलोम भ्रामरी आओर उदगीत रहैत अछि सम्भव होइत अछि तऽ किछु काल ध्यान सेहो करैत छी एहिसँ मानसिक आओर शारीरिक रूपसँ अवश्य फायदा होइत अछि आओर हम कहैत छियै प्रत्येक मनुष्यके भोरमे उठिके कमसँ कम बीसोसँ पच्चीस मिनट योग करथि